हलो तव्हां राकेश जा माउ था ॻाल्हायो मां तव्हांजे ॿार जे स्कूल मां थी ॻाल्हायां प्राचार्या हरिओम जी जी जी हरिओम असांखे इहो ॿुधाइणो हो की असांजे स्कूल में हिकु चटीभेटी आयोजित थी थिए त त तव्हां जो ॿारु पढ़ाई में त घणे ई ॾाढो ई सुठो आहे पर ॻाइण में बि ॾाढो ई सुठो आहे असांखे मौक़ो मिलियो उन जो हिकु गानो ॿुधण लाइ देश भक्ति लाइ पंदरहां अगस्त इहा आहे त असां चऊं पिया जी जी जी त मां चाहियां थी हू हुन में भाॻु वठे तव्हांजो पुटु त हुन लाइ असांखे बसि बसि हीअ ई तव्हांखां अनुमति वठिणी हुई असांखे तव्हांखां तव्हां हा हा हा अरे हुन लाइ तव्हां खे घर में बि कुझु तियारियूं कराइणियूं पवंदियूं जीअं इन लाइ किथे कुझु अगरि तव्हां खे मिले कोई अध्यापक संगीत जो उन खां थोरी अगरि शिक्षा ग्रहण करायोसि हा हा उहो त उहो ई त अध्यापक घण सां उन्हनि खे ॿुधाईंदा पर तव्हां जी तर्फ़ां बि असांखे सहयोगु खपे छोकी हिन लाइ ॿार घरु बि थोरो सपोट मिलंदो हुन खे थोरी तियारी जे लाइ समय बि ॾियणो पवंदसि उन खे जीअं तव्हां ॿई घर में पढ़ाईअ में हूअ न थिए दिक़त हिकु दफ़ो असांखे माउ पीउ खां थोरी सलाह वठिणी पवंदी आहे इन करे मां तव्हां खे फोन कयो हो ऐं हिन चटाभेटी में भाॻु वठण सां तव्हांजे ॿार खे हिकु पुरुस्कार बि मिलंदो अर्थिक रूप सां सहायता बि मिलंदी ऐं इन जे अलावा उन जे अलावा घणे ई प्रपत्र बि मिलंदसि जंहिंजी वजह सां हुन खे अॻियां जी हुन जी नौकिरियुनि में ॾाढो फ़ाइदो पवंदसि बढ़िया बढ़िया ॾाढो चिंता ई न कयो हुन जो जीवन हा सभु बढ़िया अथसि हिन जी उज्जवलता ते जी जी न असांजे लाइ बि ॾाढी हर्ष वारी ॻाल्हि आहे की तव्हांजो पुटु असांजे स्कूल में थो पढ़े इहो ॿारु हिन में ई न बल्कि ॿियनि घणनि ई ॻाल्हियुनि में हुशियारु आहे जीअं हिन में ई ॾिसी वरितो ॻाइण जी जी जी जी जी हा हा असांजो ॿारु इअं हा हा बसि तव्हांजो सहयोगु खपे असांखे असां चऊं था तव्हां जा ॿार अॻियां वधनि असांजे स्कूल जो नालो रोशन करनि जी जी जी जी जी जय झूलेलाल